ससियेल मेडिफोराव जेरै इउथुब गुगोल इउथुब गुगोल वाटसआप पेसबुक पेसबुक वाटसआप बेफोर एडब एक्रबेट गोबां बेफोर ससियेल मेडियाफोर दङ जेरै इउथुबनि थ्रुयै जोङो इउथुबनि थ्रुयै माखासे मिथियो मिथियो माखासे मिथियै टेकनिकफोरखौ जोङो सो सोलोंना टेकनिफोरखौ जोङो बिनिफ्राय सोलोंना लानो हायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो गोबां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंनायखौबो फोरोंनायखौबो सोलोंनानै लानो हायो माखासे टेकनिकफोर टेकनिकेल बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मिथिनो मोनो ओमफ्राय नुनो मोनो इउथुबनि थ्रुयै जेरैहाय जोङो गोबां कमेन्सफोरबो खालामनो हायो निउसफोरबो खौरांफोरबो मिथिनो मिथिनो हायो बेबायदि आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय गुगोलनि थ्रुयै जों जेरैहाय मिथिफेरै मोनफेरै नुफेरै सोंनायफोरनि फिननायखौबो जोङो बेफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो बुहुमनि जेरै जेरै फिसाफ्राय लानानै गिदिरसिम जेरै डिसथ्रिग निफ्राय लानानै इन्थारनेसनेल लेबेलसिम जों जेखुनु वार्डनि सोमोन्दैफोर मिथिनो मोनो वार्डनि सोंनाय सोंनायनि फिननायखौनो जोङो गुगोलनि थ्रुयै मोननो हायो जेरै वाटसआफ वाटसआफफोरावबो जेरैहाय गोबां जेरै वाटसआफ फोरावहाय स्टेटास बायदि स्टेटास फोर बेफोर बायदि बेफोर बेफोरखौबो जोङो बेफोरखौबो सुबुंफोरनि दोननायनि थ्रुयै मिथिनो मोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय पेसबुक पेसबुकआ जेरैहाय स्तरि बायदि फोरबो नुनो मोनो बेनिफ्राय पानि भिदिअ गोबां रोखोमनि भिदिअ प्राइम बिदिअ बायदि भिदिअफोरखौबो जोङो पेसपुकनि थ्रयै ओमफ्राय जेरै निउस निउस खौरांफोरनि सोमोन्दैबो जों मिथिनो मोनो आरिखि बेबायदि बेबायदिनो इन्सटाग्राम इन्सटाग्राफ्रावबो जेरैहाय वार्डनि वार्डनि माखासे वार्डनि माखासे सोदोबफोरखौ मिथिनो मोनो जेरैहाय बायदि गोजाम गोबां गोजान गोजान सुबुंफोरनि सोमोन्दैखौबो जों मिथिनो मोनो ओमफ्राय माखासे बिनिफ्राय इउथुबनि थ्रुयै जोङो गोबां जेरै टिसारफोरनि सोमोन्दै टिसारफोरनि फोरोंनायखौबो सोलोंनानै लानो हायो बेबायदि बेनिफ्राय माखासे ससियेल मेडियाफोरनि जोहै जोङो गोबां मिथिनो मोनै नुफेरै गासिबो वाल्डनि वार्ल्डनि नुथायफोरखौनो नुनो मिथिनो मोनो माखासे वार्डनि सोंनायनि फिननायफोरखौबो जोङो गुगोलनि थ्रयै मोननो हायो ससियेल मेडियाफोरनि जोहै मोननो हायो बेबादिनो जोङो बिफोर ससियेल मेडियाफोरनिफ्राय गासिबो जाथाय आरो नुथायफोरनि सोमोन्दैफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो